बिहारमे घूमाबैके लेल जे परिवहन जे भी माध्यम छै से रेल रेल छै जकर अहाँ ऑनलाइन बुकिंग भी कऽ सकै छी अहाँके बड़ नीक हाईवे राजमार्ग जे भी जकरा कहल जाइए से सब सड़क मार्ग भी छै अहाँ अपन गाड़ीसँ व्यक्तिगत गाड़ीसँ ऑनलाइन भी बुकिंग कऽ के अहाँ यात्राके लेल परिवहनके माध्यम विकल्प उपलब्ध करा सकै छी